हैलो अंजी केह् हाल ऐ बस ठीक अंजी अंजी अच्छा अच्छा अच्छा पत्तली अच्छा डिस्पोज़ल अच्छा अच्छा ते पत्तलीं तुसें पेपर आह्लियां चाही दियां जां दूइयां अच्छा पत्तल आह्लीं चाही दियां तुसें अच्छा अच्छा कोई गल्ल निं ते आं ते भई अच्छी गल्ल ऐ तुसें दित्ती आओ तुस हट्टियै ई भी तुस अपने स्हाब कन्नै थुआढ़ी अपनी हट्टिया करी लैने आं तुस आओ ते सेही खरी खरी कोई गल्ल अंऊ थुआढ़ा पूरा खरी खरी डूनें किन्ने पाने अच्छा अच्छा अच्छा खरी खरी कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं थुआढ़ै समान पुज्जी जाह्ग ते अस ब्याहे ई आह्गे ठीक